लोगों से जुड़ने के लिए में सोसल मीडिया बहुत ही प्रभावकारी है और बहुत ही मदद करता है और हम अपनी घर की सामग्री को सोसल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके से डालते हैं और जो ब्रैन्डेड होती हैं क्योंकि ये हम हम अपने घर में सारी सामग्री को जो आती हैं जो सारी ब्रैन्डेड होती हैं इस वजह से हम जो अपनी सामग्री को डालते हैं सारी ब्रैन्डेड होती हैं और सोसल मीडिया पे वो अच्छी लाइक्स या ब्यूज़ मिलते हैं जिसकी

वो है पर्सनैल्टी है क्या आप हाँ हाँ प्राइवेसी के लिए तो सभी चिंतित रहते हैं क्योंकि प्राइवेसी का होना किसी चीज में सबसे आवश्यक चीज होती है क्योंकि अपनी डाली गई चीज को प्राइवेसी में रखना ओ अलग चीज है कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो प्राइवेसी में रखी जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिकली पोश्ट कर दी जाती हैं उनमें कोई इतनी प्रभावकारी चीज़ें नई होती अपनी घर की सामग्री को आप पब्लिकली पोश्ट कर सकते हैं उसमें कोई प्राइवेसी की जरुरत नहीं होती लेकिन जो अपने घर के अंदर या अपनी बहनों या किसी तरीके की फ़ोटो जो पोस्ट या किसी भी तरीके से वो उसको हम सोशल मीडिया पे जब डालते हैं तो एक प्राइवेसी का होना बहुत जरूरी होता जा क्योंकि इंसान की कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट होती हैं जो इंसान को अपनी सोसल मीडिया पर नहीं डाल सकता है तो उसको प्राइवेसी में रखने के लिए एक सोसल मीडिया पे प्राइवेट एकाउन्ट भी होता है बनाया जा सकता है या प्राइवेसी लगाई भी जा सकती है सोसल मीडिया पे वो प्राइवेट ही रहता है उसको कोई न देख सकता है न कुछ और प्राइवेसी का होना तो बहुत ही जरूरी है और हम सोसल मीडिया पे अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और लोगों से जिनमें सोसल मीडिया बहुत ही प्रभावकारी है क्योंकि हम यहाँ से बैठ के किसी भी क्षेत्र या किसी राज्य या किसी भी ये जिले के हम व्यक्ति से जुड़ सकते हैं और अपनी बात को वो उसके पास पहुँचा सकते हैं और अच्छे से हम उससे मित्रता बना सकते हैं क्योंकि सोसल मीडिया एक बहुत अच्छी परफ़ोर्मेंस करती है इस चीज को कि लोगों से जुड़ने में बहुत मददकारी हैं कि आप घर में बैठ के एक सोसल मीडिया ही ऐसा प्लेटफ़ॉम है जिससे हम कुछ ही दिन में हम लाखों लोगों या हजारों लोगों से जुड़ सकते हैं और बाकी हम उसमें सोशल मीडिया के प्रभाव से ये भी रहता है कि हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है और हम अपने घर में बैठ के ही अपने कुछ साथियों की मदद से या सोसल मीडिया के प्रभाव से हम बहुत ही लोगों से जुड़ सकते हैं जो अधिक प्रभावशाली है बाकी ऐसी कोई भी जैसे वो नई है जिससे हम इतनी जल्दी किसी इंसानों से या बहुत अधिक इंसानों से जुड़ सकें तो सोसल मीडिया जुड़ने के के माध्यम में तो सबसे अधिक लाभकारी है और सोसल मीडिया का प्रभाव हम सामग्री जो डालते हैं वो अच्छी सोशल मीडिया की वजह से ही प्रचलित होती हैं जिसको इंसान देख के उन्ही चीज़ों को मँगवाने की कोशिश करता है तो सोसल मीडिया आज कल की डेट में बहुत ही आगे बढ़ चुका है तो सोसल मीडिया का होना बहुत जरूरी है अगर सोसल मीडिया नहीं इस समय ठप कर दी जाए सोसल मीडिया को या प्रभाव को तो बहुत ही इंसान को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो इसलिए सोसल मीडिया बहुत ही जरूरी है हम घर बैठे अगर किसी भी चीज को देख सकते हैं और किसी वी चीज को देखने के लिए हम उसपे नेट का रीचार्ज होना जरूरी है आज कल तो वाईफ़ाई की ही मदद से भी हम डाटे का यूज करके अपने फ़ोन में देख सकते हैं तो और सोशल मीडिया जो फ़ेसबुक इंस्टाग्राम फ़ेसबुक और वाट्सअप वगैरह जो चीज़ें हैं टेलीग्राम वगैरह चीज़ें हैं इनसे हम कई लोगों से जुड़ सकते हैं और अपनी एक पहचान बना के रखते हैं उसपे तो सोसल मीडिया जुड़ने के लिए तो बहुत अच्छी वो है जिससे हम जुड़ें और अच्छे से इंसान के साथ मिलके रहे सकते हैं जो और किसी में नहीं है कि हम किसी भी के साथ कैसे भी रहें सोशल मीडिया इज़ सो फ़ॉर गुड जुड़ने के माध्यम से और हम अपने घर में बैठ के बहुत लोगों से जुड़ सकते हैं सोसल मीडिया के द्वारा ही बाकी ऐसा कोई प्लेटफ़ॉम तो नहीं है कि हम इतनी जल्दी इतने लोगों से जुड़ सकें तो अच्छी बात है सोसल मीडिया पे तो सोसल मीडिया का प्रभाव और प्राइवेसी हर इंसान के लिए होती है क्योंकि प्राइवेसी एक ऐसी चीज है जो हर किसी इंसान की जिंदगी में होना जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान सोसल मीडिया पे बिल्कुल ओपेनली नहीं डाल सकता तो उसको प्राइवेट रखने के लिए हर प्लेटफ़ॉम पे प्राइवेसी का एक वो रखा गया है जो इंसान उससे जुड़ा हुआ है बस वही इंसान उसके बारे में जान सकता है बाकी हर इंसान जो आपको क्योंकि अब तो ये हो चुका है कि ये हम कहीं भी बैठ के इंसान किसी भी इंसान का पता लगा सकते हैं इसलिए तो प्राइवेसी का होना तो बहुत जरूरी है तो किसी भी प्लेटफ़ॉम का हो प्राइवेसी सब में दी गई है तो प्राइवेसी होनी भी चाहिए इंसान के अंदर कि मैं कुछ चीज़ों को अपनी प्राइवेट रखूँ और प्राइवेट रखना क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे देश में बहुत कुछ बढ़ चुका है बहुत आगे निकल चुका है जिसका बहुत गलत इस्तेमाल भी करने लगे हैं बहुत लोग इसका और बस सोशल मीडिया यही अच्छी एक प्लेटफ़ॉम है जिससे हम अपने घर में बैठे हुए बहुत लाखों लोगों से जुड़ जाते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं उनके बारे में जान सकते हैं हम किसी चीज को भी जान सकते हैं और किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं तो सोसल मीडिया सो फ़ॉर गुड बहुत अच्छी चीज है सोसल मीडिया और बहुत प्रभाव गलत भी पड़ता है सोसल मीडिया पे क्योंकि बहुत आपत्तिजनक विवादपूर्ण जो गलत तरीके से प्रचार प्रसार किए जाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ा सोशल मीडिया गलत इंसान को है बाकी कुछ चीज़ों में सोसल मीडिया बहुत ही जरूरी है क्योंकि सोसल मीडिया से बहुत कुछ किया जा सकता है और हाँ हम अपनी सोशल मीडिया पर हर प्रकार की सामग्री को डालना चाहते हैं जिससे हम लोगों तक उस चीज के बारे में पहुँचाएँ उस चीज की जानकारी दें और लोगों से जुड़ने में तो सबसे ज़्यादा मददगार है सोसल मीडिया और प्राइवेसी की तो बात है ही है कि प्राइवेट तो बहुत चीज़ें रखी जाती हैं और प्राइवेट होना भी चाहिए क्योंकि प्राइवेसी के जमाना तो बहुत आगे हो चुका है क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट रखी जाती हैं और प्राइवेट ही होनी चाहिए उन चीज़ों को ज़्यादा ओपेनली हम सोसल मीडिया पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि जो इंसान हमारे परिवार के हैं जो हमारे खास हैं वही उन चीज़ों को देख सकें बाकी हर इंसान को अपने घर की चीज़ें नहीं दिखा सकते तो इसलिए प्राइवेसी का होना बहुत जरूरी है और प्राइवेसी होना भी इंसान के लिए जरूरी होती है बाकी